भारत में सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की प्रदूषण दो तरह के होते हैं वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पिछले कुछ वर्षों में हमारे आस पास जो नदियाँ हैं जंगल है पहाड़ है या छोटी पहाड़ियाँ समुद्र है खेत है इनको बदलते भी देखा है जैसे नदियाँ जो भरी हुई चलती थीं वो आज नदियाँ सुख गई हैं या गंदी हो गई है उसका पानी पीने योग्य नहीं है जंगल कटते जा रहे हैं और उन पर जंगलों पर मकान बनाए जा रहे हैं पहाड़ों को काट काट कर वहाँ मकान बनाए जा रहे हैं समुद्र का जो पानी है वो लेवल उसका कम हो गया है मिट्टी ख़राब हो गई है उन सबका कारण यह है कि जगह जगह कारखाने मीलें बर्तनों के कारखाने हैं जिसका गंदा पानी इन जगह जाता है जिससे की यह पानी ख़राब हो जाता है और जल प्रदूषण की वजह से वो जल प्रदूषित हो जाता है और उसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं अगर आप अभी जो ऋतुओं पिछले कुछ सालों में के दौरान गर्मी बारिश सर्दी में जो बदलाव देखा गया है वह यह देखा गया है कि पहले गर्मी में जब जो गर्मी का टाइम होता था वह गर्मी का जो समय होता था उस समय पर गर्मी पड़ती थी लेकिन पिछले कुछ सालों से सर्दी गर्मी से पहले गर्मी आने से पहले ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है यह भी एक बहुत बड़ा कारण है बारिश के समय में बारिश नहीं होती है सर्दी में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है क्योंकि वायु प्रदूषण इतना हो चुका है कि लोग उसकी वजह से काफ़ी परेशान है